भारत ऐं भारत जे ॿाहिरि अहिड़ा घणा संस्थान आहिनि जिते जिते फ़ोटोग्राफ़ी जी डिग्री मिलंदी आहे जीअं सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ़ अप्लाइड आर्ट्स मुंबई लाइट एंड लाइफ़ अकेडमी ऊटी दिल्ली कॉलेज ऑफ़ फ़ोटोग्राफ़ी न्यू दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन अहमदाबाद जवाहर लाल नेहरु आर्किटेक्चर एंड फ़ाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी यू एस ए पार्सन्स स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन न्यूयॉर्क यू एस ए रॉयल कॉलेज ऑफ़ आर्ट लंडन स्पियोस इन इंटरनेशनल फ़ोटो स्कूल पेरिस आर एम आई टी स्कूल ऑफ़ आर्ट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया